हेलो जी मुझे कुछ फ्रूट खरीदने थे जी मुझे दो किलो आम और दो किलो बनाना खरीदना है जी आपके फ्रूट ताजा हैं जी हाँ मैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ही फल खरीदता हूं जी हाँ लेकिन आपके रेट मार्केट से काफ़ी ज़्यादा हैं जी नहीं आप थोड़ा कम करिए ना क्योंकि अगर आप सही रेट लगाएंगे तो मैं कुछ ज़्यादा भी खरीद लूंगा नहीं नहीं मार्केट में मैंने पूछा था इनका रेट काफ़ी कम है यह केले मुझे मिल रहे हैं तीस रूपए और आम मुझे मिल रहे हैं चालीस रूपए

जी मैं वैसे तो दो किलो बनाना और दो किलो आम लेना है लेना था मुझे लेकिन यदि आप इस भाव में लगाते हैं तो मैं दो दो किलो और बढ़वा लूंगा जी नहीं रेट सही है आपको कोई नुकसान नहीं है और गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप के जो है वह आप फल ज़्यादा रखेंगे तो आपके ही खराब होंगे यह आप देख लीजिए मैं दो किलो एक्स्ट्रा लेने के लिए तैयार हूं चलिए ठीक है आप बताइए ठीक है मैं ले लेता हूं